गोंयांत कॉमन अशें प्रोब्लेम म्हणल्यार एक मधुरोग म्हणजे डायबिटीस दुसरो कॉलेस्ट्रॉल आनी फॅटी लिवर हें फॅटी लिवर म्हणटा तें आतां ह्या दिसांनी तरी खूब तरुणा मदीं जावपाक लागलां सिडेनट्री लायफस्टायल म्हणजेच घर कडल्यान काम करतात ते लोक किंवां बसून काम करपी लोक हांचे हालचाल कमी जाल्ल्या कारणान व्यायाम जायना कांय बॉडीची मुवमेंट किंवां बॉडीची हालचाल जायना ताच्या खातीर जे आमी जेवतात खातात तो सगळें डायजेस्ट जावपाचें सोडून तातूंतल्यान इन्सुलीन डायजेस्ट जायना आनी त्या लिवरान वचून स्टोर जाता त्या कारणान जाता फॅटी लिवर फॅटिलिवर जालो की आपुणूच डायबिटीस आनी कोलेस्ट्रॉल जावपाची शक्यता आपुणूच खूब वाडटा हें दोनी वाडलें म्हणलें की हार्ट एटॅक येवपाचे चान्सीस वाडटात तशें तरुणा भितर ह्या दिसांनी खूब हार्ट एटॅक्स पोवपाक मेळ्यात कार्डियेक एरेस्ट जावन कितले जाणांचें मरण जाल्लें आसा हें खूब धक्कादायक पूण हें जाल्लें आसा तशेंच गोंयांत त्वचा रोग मानसीक रोग आनी रेस्पिरेटरी म्हणजे श्वासाचे अस्थमा हे सगळे रोग खूब दिसून येता ताजेर उपचार ताचेर उपचार आसात पूण हे रोग खूब पयली नाशिल्ले तितलें आतां जावपाक लागल्या तशेंच विटामीन डी डेफिशिंसी हें एक खूब प्रमाणान लोकां भितर येवपाक लागला पूण लोक खुबशे लोक आपले रेगुलरली ब्लड रक्त चॅक करून घेना त्या कारणान खूब लोकांक कळून येना आनी कितलेशेच जे प्रोब्लेम ताजे खातीर जातात ते ताजे ते किद्याक जातात ते कळपाक कळपाक कळच ना विटामीन डी कमी जाल्ल्यान डिप्रेशन डिप्रेशनाचे चान्सीस वाडटा बोन डेन्सिटी कमी जाता हाडां दुखपाक लागता म्हणटकच अशा प्रमाणें हाडां दुखप आंग दुखप फाट मान कमर दुखप खूब वाडलां स्पोंडिलायटीस सारके बसप ना पोस्चर सारको ना हें खूब जाता तशेंच प्रदुशणा खातीर एलर्जी किंवां थंडी ही सुद्दां लोकांक खूब जावपाक लागल्या पयलीं खूब कमी लोकांक जाताली आतां खूब खुबश्या लोकांक हो प्रोब्लेम दिसपाक लागला खूब थंडी जाता खूब त्रास जाता खोकली येता ती वचच ना कोविडा मागीर तर आतां हें चडूच जालां हे थोडे जे प्रोब्लेम्स आसात ते खूब वाडल्यात आनी हें खूब कॉमन आसात गोंयान हे अशें हात लावून वाडपाचें न्ही तातूंत थंडी जोर हें वेगळें पूण हे जे बाकीचें कितें आसा तें फॅटीलिवर बी अशे लोकांक कंटेजियस न्ही अशें स्प्रेड जायनाक तें बट पूण खूब त्रासदायक आतां मदीं मदीं पावसा दिसांनी खंय उदक जर अडकून उरलें जाल्यार रोखडें डेंग्यू जाता तो प्रोब्लेम जावपाक लागता सगळ्याक उपचार आसात पूण तरी हे आरोग्यांचे जे प्रोब्लम्स आसात ते चालूच उरतात कित्याक की आमी जी लायफस्टायल आमची दवरल्या भायलें खावप व्यायाम करप ना हें जो पर्यंत सगळें सारकें जायना तो पर्यंत हे इश्यूज वाडतूच वतले